नमस्ते भैया भैया नॉन वेज क्या क्या चीज़ें हैं

मटन खाना है हाँ कित मटन खाना था

हाफ़ चाहिए थी आप अगर नहीं ऐं अब आप आपका सामान कोई सस्ता नहीं रहता कोई आपका सामान जो है सस्ता नहीं रहता यही सब हम तो हमको तो खाना मटन है ना हाँ बहुत बता दिए आप और आप

बहुत ज़्यादा बता दिए आप

और क्या

नहीं हमको मटन चाहिए हमको हाँ तो हमको डेढ़ सौ में दे दीजिए अरे बना के दे दीजिए कौन सा ज़्यादा माँग रहे हैं अरे हो जाएगा दे दीजिए

बहुत दाम बता दिये आप अरे तो दाम तो पहले तय करेंगे कि बस ऐसे ही हम इतना नहीं देंगे